म्हजो सगळ्यांत चड आवडीचो कोंकणी कवी जावन आसा मनोहरराय सरदेसाय विसाव्या शतकांतलो कोंकणी कवितेंचें मुळावण घालपी हो कवी गोंया तुज्या मोगा खातीर हो तांचो महत्वाचो कविता संग्रह एकोणशे एकसश्ठ वर्सा उजवाडा आयलो ते उपरांत जायात जागे जायो जुयो पिसोळीं अठरा जून हे तांचें महत्वाचे कविता संग्रह उजवाडा आयले शिक्षणीक मळार तांणी दोळ्यांत भरपा सारकें येस जोडलें आनी फ्रांसातल्या सोर्बोन विद्द्यापिठाची डॉक्टरेट मेळयली कितल्योश्योच भारतीय आनी युरोपियन भासो तांकां बेस बऱ्यो येताल्यो तांच्या पिसोळीं ह्या कविता संग्रहा खातीर तांकां साहित्य अकादेमीचो पुरस्कार फावो जाला तेच बशेन तांकां फ्रेंच सरकाराचोय भोवमान फावो जाला